میرے علاقے میں نقل و حمل کے نظام میں کچھ بہتری ضرور آئی ہے مگر اب بھی کئی مشکلات روز مرہ کا حصہ ہیں حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں جیسے نئی میٹرو لائنس اے سی بسیں اور ایپ کے ذریعے رکشہ یا ٹیکسی کی سہولت لیکن ان کے باوجود بعض پہلو اب بھی توجہ چاہتے ہیں نقل و حمل میں بہتری لانے والی چیزیں میٹرو ٹرین کا آغاز شہری علاقوں میں میٹرو سروس شروع ہونے سے روزانہ سفر کرنے والوں کو کافی سہولت ملی ہے یہ تیز وقت پر اور محفوظ ذریعہ ہے ایپ بس ٹیکسی و رکشا اولا اوبر وغیرہ ان ایپس کی بدولت سفر آسان ہو گیا ہے خاص طور پر ان اوقات میں جب عام ٹرانسپورٹ دستیاب نہ ہو